भारत में सभिनी खां मशहूरु जेके योग गुरू आहिनि उहे पंडित रवि शंकर आहिनि ऐं रविशंकर जा प्रोग्राम टीवीअ में बि ईंदा आहिनि ऐं यूट्यूब ते बि इन्हनि जा ख़ुदि जा चैनल आहिनि जंहिंमे ई पंहिंजो सतसंग बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं योग बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं हिननि जो जेको योग कराइण जो तरीक़ो आहे उहो तमामु ई सुठो ऐं सहुलो आहे मतिलबु केर बि उन खे ॾिसी करे ऐं ॿुधी करे सिखी थो सघे जीअं की टीवी में या यूट्यूब में पंडित योग जेके रविशंकर आहिनि उन्हनि जा इहे आश्रम जेके आहिनि जंहिंमे योग सेखारंदा आहिनि उहे ई सॼे भारत में हर हंध आहिनि हिते अजमेर में बि आहे ऐं उहे ॼॾहिं कोरोना काल आहियो हुओ त उन्हनि ऑनलाइन ई सभिनी खे सेखारियो हुओ योग तॾहिं बि असांखे ॾाढो सुठो लॻो हुओ ऐं उन योग जे करे असांजे जेको असांजी स्वास्थय आहे उहो बिल्कुलु ठीकु थी वियो हुओ असांखे वधीक कुझ बि बीमारी न ॾिसणी पई हुई ऐं रविशंकर जो योग तमामु तमामु सुठो आहे ऐं सभिनी खे उन्हनि जा यूट्यूब जा चैनल ॾिसणु खपनि ऐं उन्हनि खे त उहो जेको सेखारनि था योग वोग करणु घुरिजे त जीअं हर कोई बिल्कुलु स्वस्थ रहे छोजो स्वस्थ रहंदासीं त ख़ुशि रहंदासीं तंहिं करे मूंखे त पंडित रवि शंकर जो योग तमामु सुठो लॻंदो आहे